हाँ जो विधि रहती है जैसे खाना वाना बनाने में जैसे हमको चखने में तो यह स्वाद के बारे में बता सकते हैं जैसे अपने हाथ का बना खाना तो अपने को अंदाज़ा रहता है खाने में और जैसे कुछ दूसरे लिए बनाया तो उसको उसका स्वाद देखकर उसके बारे में समझा जा सकता है बताया जा सकता है उनको बता वह उनको मतलब देखकर खाना चखकर खाना खाने के बाद उनको बताया जा सकता है कि ऐसा खाना है ऐसा बनाया आपने तो उसमें कुछ सुधार किया जा सकता है ऐसा जैसे किसी ने बनाया किसी केंटिन में कहाँ भी जैसे तो लोग बोलते हैं ना जैसे अपन भी कुछ बता सकते हैं उनके बारे में कि ऐसा है ऐसा सुधार करो आप ऐसा तो उसमें सुधार होता है